हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएँ आई थीं जब हम अठरह साल के हुए तो हमें पीरियड हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं था और हमें हम बहुत डर गए थे हमें बहुत डर लगने लगा था फिर हम अपनी मम्मी से बात किए तो हमारे मम्मी ने इसके बारे में बताया और हमें कपड़ा लेने लेने के लिए बताया फिर हम कपड़े लेने में बहुत अनकंफरटेबल कर महसूस हो रहा था महसूस हो रहा था तो हमने जाकर डॉक्टर से सलाह ली तो डॉक्टर ने हमें पैड के बारे में यूज करने के लिए बताया और बताया कि आप ही आप भी यही यूज करिए अभी आप छोटे हैं और फिर हम हमें इस सिचुएसन में बहुत दिक्कत होती थी काम करने में अब काम करने का मन नहीं करता था कुछ खाने का मन नहीं करता था कहीं जाने का मन नहीं करता था बहुत प्रॉब्लम होती थी तो धीरे धीरे हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और हमें जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हम पढ़ाई में हमारे बहुत सी दिक्कते आईं पूरी फीस नहीं मिलती थी क्योंकि पापा पापा को फीस जमा करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी क्योंकि हम लोग बहुत से भाई बहन है और सब लोगों का फीस जमा करने में बहुत दिक्कत होती थी टीचर हमें बहुत डांटती थी और कहा नोट्स बुक लेने में भी बहुत दिक्कत होती थी और फिर जब हम इन इंटर पास किए तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम आगे क्या करें क्योंकि मेरे यहाँ पैसों की प्रॉब्लम बहुत थी फिर और बाहर कहीं भी पढ़ने की कोई भी व्यवस्था नहीं थी क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे पैसे की बहुत तंगी होने के कारण हम नहीं अपने पास के कॉलेज में पढ़ते थे और वही पढ़ते थे और अपने पास की ही बाजार में कोचिंग करते थे जहाँ पर कम फीस लगती थी